بے روزگاری نوجوانوں میں ایک نہایت سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تعلیم مکمل کرنے کے باوجود نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں اور تعلیم کے مطابق نوکریاں نہیں ملتی اس کی بڑی وجوہات میں مہارتوں کا فقدان صنعتوں کا محدود ہونا اور معیاری مواقع کا نہ ہونا شامل ہے ملازمت کے اہم زمرے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تکنیکی شعبہ آئی ٹی سافٹ ویئر اے آئی ڈیولپمنٹ وغیرہ آج کے دور میں تکنیک مہارتوں کی بہت زیادہ طلب ہے نوجوانوں کو ان شعبوں کی طرف راغب کیا جانا چاہیے کاروباری اور چھوٹے بزنس حکومتوں کو نوجوانوں کو کاروباری مواقع فراہم کرنے چاہئیں تا کہ وہ نوکری مانگنے والے بنیں بننے کے بجائے دوسروں کے لیے روزگار پیدا کریں فنّی تعلیم اور ہند ہند مند افراد کی بہت کمی ہے اس لیے فنّی تعلیم کو فروغ دینا حد بے حد ضروری ہے زراعت اور دیہی معاشیت جدید زری تکنیکیوں کی تعلیم دے کر دیہی نوجوانوں کو با عزت روزگار دیا جا سکتا ہے فری حکومت کو کئی اقدامات کرنے چاہئیں تعلیم اور صنعت کا رابطہ پیدا کرنا ایسی تعلیم معترف کروائے جائے جو مارکیٹ کی ضرورتوں سے ہم اہنگ ہو انٹرنیٹ شپ انٹرن شپ اور ٹریننگ ٹریننگ پروگرامس نوجوانوں کے لیے مفت یا سستے تربیت پروگرامس شروع کیے چاہئے